हय खरेंच वाडिल्ल्या पेट्रोलाच्या भावाचेर आमकां आमचेर बरोच परिणाम जाल्लो आसा बायकिंगेचेर खरेंच पयलीं जितले आमी किलोमीटर करताले पर डे ते प्रमाणे आतां खूब विचार करून गाडी चलोवप जाता किंवा पयसो हिसपा भायर पेट्रोला खातीर वता आमी जर एक बिजनेस करतात खंयचोय आनी लोकांक आमी ताची डिलीवरी दिवपा जाय किंवा खंयतरी ट्रेवलींग करून आमकां लोकाल्या घरा कडेन किंवा त्या प्लेसीर पावपा जाय तस जाल्यार एस्टीमेटा भितर हाजी पयलीं जेन्ना पेट्रोलाची डिजलाची कमत कमी आशिल्ली पेट्रोलाची तेन्ना आमकां व्हडलिशी भर दिवची पडनाशिल्ली एस्टिमेट वाडोवपा खातीर पूण आतां जबरदस्तीन खूब विचार करचो पडटा की ट्रेवल्हींग आमी कितले घालतले कितलें एक्सपेनडीचर घालतले एस्टीमेटा भितर आनी तेच्या खातीर वाद तयार जाता की आमचे जें गिरायक आसा तें आमकां विचारता कितें काय म्हटल्यार हें काम खरें म्हटल्यार इतल्या पयशांनी जावपा जाय हें इतलें पयशांनी जायना तूं खूब म्हारग सांगता म्हणटकच प्रत्येक खेपे आमी तांकां सांगचें पडटा आयज भायर पेट्रोलाची रेट इतली वाडल्या की येवप आमकां इतलें किलोमिटर इतल्यो पावटी पडटल्यो त्या प्रमाणें हो एक इतलो एसटीमेट आमकां करचोच पडटा आनी तो तितलो एस्टीमेट पळोवन खंयतरी प्रत्येकलो मनीस कपलार हात मारता की ही कितली म्हारगाय वाडल्या काय म्हण हाजे खातीर आनी हाजे भितर कस्टमर सेटिसफेक्शन जायना आनी ताचो परिणाम आमच्या धंद्याचेर जाता म्हणटकच खंयतरी कस्टमराक सेटीसफाय करपा खातीर आमकां प्रोफीट मार्जीन आसा पळय तें कमी दवरचें पडटा आनीक एस्टीमेट जात तितलो कमी दिवन ताका कस्टमराक सेटीसफाय करचें पडटा म्हणटकच आमचें प्रोफीट मार्जीन हातूंतल्यान कमी जाता आनी तेज्या खातीर आमची जी स्वताची डेवीलोपमेंट किंवा कित्या धंद्याची जी डेवीलोपमेंट जावपा जाय ह्या गोश्टीचेर आज परिणाम जाता म्हणटकच आमचो जर कसलोय बिजनेस आसलो तरी वर्सान वर्स खंयतरी की हें जग बदलत रावता ह्या जगाक वेगळी विवीद तरेची वस्तू येत रावतात म्हणटकच भायर जशी वेगळ्यावेगळ्या वस्तूची मागणी जायत रावता त्या प्रमाणे आमकां त्यो वस्तू लोकांक अवेलेबल करून दिवची पडटात आनीक ह्या हाजे खातीर बरपूर ट्रेवलींग करचें पडटा आनीक ट्रेवल्हींग करता आसतना पेट्रोलाची दर इतली वाडिल्ली आसा म्हटल्यार डब्बल जाल्ली आसा त्या गोश्टीचो आमगेल्या धंद्याचेर भरपूर म्हटल्यार भरपूर परिणाम जाता आनीक आनीक फुयलाचो वापर करप क्लायमेटा खातीर खरोच एनवायरमेंटा खातीर खरोच हानीकारक आसा ही गजाल खरी आसा पर्यावरण हातूंतल्यान वाट लागता ह्या फुयल कन्जंपशनांतल्यान कारण आतां पोपुलेशन इतलें वाडलां तें पोपुलेशन वाडलां त्या प्रमाणें रस्त्याचेर गाडयांचें बी प्रमाण खूब जालां आनीक ताचे खातीर पेट्रोलाचो उपयोग खूब मोट्या प्रमाणांत जाता तो दिसेन दीस खरें म्हटल्यार खूब कमी प्रमाणांत जावप गरजेचें आसा कारण क्लायमेट चेंज म्हणटा तो विशय आमच्या मुखार सगल्या मुखार एक भस्मासुरा भशेन आयिल्लो आसा आनीक तातूंतल्यान आमचें जिवन आशिल्लें तें दिसान दीस आरोग्याच्या दृश्टीन वाट लागत गेल्लें आसा म्हणटकच पृथ्वीची क्लायमेट आसा ती गरमी आसा ती दिसान दीस वाडत आसा म्हणटकच हाचे पयलीं प्रत्येक गांवां जितली थंड प्रदेश आशिल्लो तो वर्सान वर्स एकेक डिग्री सुद्दा क्लायमेट वाडटा आनी ताचे खातीर पेट्रोलाचो उपयोग दिसान दीस खूब कमी करत हाडप गरजेचें आसा हेजो भरपूर वायट परिणाम पर्यावरणाचेर जाता